से जानुवारि नैरोजा नै बा सेप्तेम्बर जिगुजौ गुजिगु जिबा दिसेम्बर नैरोजा जिथाम ब्रै आगष्ट' नैरोजा नै बा जुन जिगुजौ गुजिदाइन